جی ہیلو السلام علیکم و رحمتہ اللہ جی الحمد للہ بتائیے جی مل جائے گی کہاں سے کہاں جانا ہے آپ کو اچھا جی ہمارے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں اور ہر ایک کا کرایہ الگ الگ ہے اگر آپ اسکارپیو چاہتے ہیں تو اس کا تیس ہزار روپے کرایہ ہوگا پورنیہ سے پٹنہ جانے کا جی سات آٹھ لوگوں کے لیے اسکارپیو کمفٹیبل ہے اطمینان بخش ہے آرام دہ ہے آپ جا سکتے ہیں کس وقت چاہیے آپ کو ٹھیک ہے رائٹ آٹھ بجے آپ کے دروازے پہ ہماری گاڑی پہنچ جائے گی اور ہوں صرف کرایہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے لیکن یہ زیادہ ہے نہیں آپ دوسرے ٹریول ایجنسی سے معلوم کر سکتے ہیں وہاں جائزہ لے سکتے ہیں آپ ریٹ میں نے کرایہ میں نے بہت مناسب بتایا ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو ہم کم تھوڑا گنجائش کر سکتے ہیں ہوں پندرہ ہزار میں تو ہم نہیں دے پائیں گے آپ کو بہت کم ہے آپ کے لیے ہم بیس ہزار تک کر سکتے ہیں اس سے گنجائش کے لیے معذرت خواہ ہیں جی ساری چیز ساری فیسلٹیز ہیں اس میں بہت اچھی گاڑی ہے نئی گاڑی ہے اور بہت ہی آرام دہ ہے ٹھیک ہے پورنیہ میں آپ رات رائٹ آٹھ بجے آپ کے دروازہ آپ کے گھر پہ گاڑی پہنچ جائے گی ٹھیک ہے نورانی مسجد کے پاس گاڑی پہنچ جائے گی بہتر ٹھیک ہے شکریہ بہت خدا حافظ